मां राजस्थान जे अजमेर शहर में रहंदड़ छोकिरी आहियां असांजे राजस्थान में घणेई तरीक़नि जा मेला थींदा आहिनि ऐं सभु जॻहाऊं ते असांजूं शयूं विकणंजदियूं आहिनि जीअं त असांजे अजमेर में घणेई तरीक़नि जा मेला लॻंदा आहिनि जीअं त तेजा जी जो मेलो पुष्कर मेलो जिथे घणेई माण्हू ॿीं शहर खां पुष्कर मेलो ॾिसण ईंदा आहिनि घणेई अंग्रेज या ॿीं जात जा माण्हू परियां परियां खां असांजो पुष्कर मेलो ॾिसण ईंदा आहिनि ऐं पुष्कर मेले में सभेई माण्हू पंहिंजी पंहिंजी शइ विकिणंदा आहिनि जीअं त पुष्कर में राजस्थान में घणेई माड़वाड़ी माइयूं रहंदियूं आहिनि त उन्हनि लाइ पुष्कर जी प्रसिद्ध शइ घाघरो चोली विकिणंदा आहियूं ऐं हुन सां घटि हथनि जो चुड़ो मथे जो टोलो पेर में छेर ऐं कणक ते सभु विकणंदा आहियूं ऐं सुठे दाम में ॾेई लाहींदा आहियूं जीअं त मथे ते रखण वारी मटकी उहा बि सजाए करे असां विकिणंदा आहियूं ऐं ॾाढी घणेई शयूं आहिनि जो सुठे दाम में पुष्कर मेले में मिलियूं वेंदियूं आहिनि ऐं असांजे घर जे चङो पासे में हि हिकु मेलो लॻंदो आहे जंहिंजो नालो तेजा जी जो मेलो आहे तेजा जी जे मेले ते बि घणेई सामान विकिणंदा आहियूं ऐं हुन सां घणोई मुनाफ़ो पाईंदा आहियूं